मुझे पिछले एक साल पहले जो एक घटना हुई थी हमारे क्षेत्र में वह मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है हमारे पास मे ही हमारे क्षेत्र में श्री महावीर जी जो मंदिर है जो स्थानीय दार्शनिक देखने लोग जगह है वहा पर जो एक गंभीर नदी बहती है गंभीर नदी में पानी छोड़ा गया था तो उसमे काफ़ी सारे लोग आए हुये थे नहाने के लिए तो उसमें दो लड़के हैं जो डूब के ख़त्म हो गए थे उनकी मृत्यु हो गई थी तो वह मुझे यह घटना बहुत ही अच्छे से याद है इसलिए जो कोई कोई भी लोग है वह बिना किसी कारण के बिना जाने पहचाने कहीं भी नहीं जाना चाहिए उनको तो इस तरह की जो घटना है वह नहीं हो पाए जिससे वह मुझे घटना बहुत अच्छे से याद है